अस अपने पानिया गी साफ जेह्का साफ करी सकदे अस ओह्दे बिच्च इक क्लोरीन दी टिक्की थ्होंदी अगर अस ओह् पाई छोड़न पानियै च तां बी साढ़ा पानी ऐ ओह् साफ होई सकदा ऐ जां फ्ही अजकल्ल फिल्टर शिल्टर चला दे फिल्टर कन्नै जेह्का वाटर होंदा मतलब पानी होंदा ओह् शैल साफ होई जंदा अस घर मतलब के एह् जेह्के तरीके अपनाई सकदे आं क्लोरीन दी टिक्की कन्नै बी तुस पानी साफ करी सकदे ओ एक्वागार्ड बगैरा चले दे न अगर उत्त बिच्च पानी पाओ ते उत्त बिच्च जेह्का पानी होंदा ओह् मतलब के साफ होई जंदा ऐ अजकल्ल एह् तरीके चले दे न अस अपने घर एह् जेह्के पानी पाइयै साफ करी सकने आं एह् जेह्के तरीके न अस घर बेहियै अस अपने अपनाई सकदे एह् तरीके कन्नै जेह्का पानी ऐ ओह् साफ होई जंदा मतलब के एह् तरीके अस घर बेहियै अपनाई सकदे बाकी जेह्का पानी ऐ ओह् साफ करी कुरी पी सकदे मतलब के इन्ना तुस अपना पानी साफ करी सकदे एक्वागार्ड बगैरा च पाइयै तुस अपना पानी जेह्का ऐ ओह् एकदम साफ करी सकदे